नमस्ते सर रूम चाहिए मुझे रूम चाहिए ज़रूरत है दो रूम चाहिए किचन रहे उसके बाद बाथरूम किचन जी जी एटैच चाहिए व्यवस्था सही रहनी चाहिए उसमें

किचन है किचन किचन बाथरूम है किचन बाथरूम है रूम की रूम अच्छा है अच्छा अच्छा मतलब लैट्रिंग व्यवस्था है लैट्रिंग है ना

अच्छा हाँ व्यवस्था तो ठीक चाहिए किच रूम लेने का मतलब है कि किचन बाथरूम बढ़िया रहे रूम सब से ज़रूरतमंद है कि जी जी सब सब अच्छा अच्छा फ़ैन फ़ैन फ़ैन वैन है कि लगवाना पड़ेगा सब मतलब लाइटिंग व्यवस्था सब है पूरी ओके ओके सर वह तो यह बताइए जैसे कि हमको लेना है तो कितना बड़ा है रूम कितने बाई कितना है

अच्छा मतलब लंबाई कितनी है आपके रूम की पंद्रह बाई बीस का एक है अच्छा अच्छा

अच्छा तो थोड़ा जो दूसरा रूम है वह भी वही लंबाई है दो बई की अच्छा अच्छा और दरवाज़े उरवाजे की क्वालिटी बढ़िया है दरवाज़ा बढ़िया लगा हुआ है कि नहीं दरवाज़ा बढ़िया लगा है या मतलब एक ही पल्ले का है कि दो पल्ले का है सिंगल सिंगल प्लाई वाला है अच्छा चलिए ठीक है लेना है हमको तो अखा टाइम दाम उम अपना बताइए रेट ब जी जी हाँ हमको